पशुपालन के लिए कुछ प्रकार के हम आहार ले सकते हैं उदाहरण के लिए भैंस एवं गाय पाचन तंत्र में सामान्य रूप से काम करने के लिए चारे की न्यूनतम मात्रा आवश्यक है हमारे देश में चारे की अधिक मात्रा खिलानी चाहिए और जिससे रवित दाना मिश्रण दर की मात्रा कम खिलानी पड़े उत्तम चारे जैसे बरसिर लूरसन मक्का आदि भरपेट दाना मिश्रण की मात्रा पर काम करना चाहिए कल बरसी लिया उनके साथ एक दो किलो घुसा खिलाने से आठ से दस लीटर दूध का उत्पादन गाय भैंस प्रतिदिन कर सकती है पशुपालन की सबसे उत्तम व्यवस्थाओं मे से दूध डेरी जिसमे गाय भैंसों को उचित प्रकार का आहार देने से उनकी दूग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तथा उनका आहार भी उचित होता है